आमच्या भारतीय स्वतंत्र चळवळी विशीं तुका कितें उलोवचें अशें दिसता खास असो फुडारी वो कार्या विशीं तुका कितें याद जाता